जों फालिनाय माखासे हारिमुवारि फोरबो होन्नानै बुङोब्ला गाहायै जों बर' फोरनि थाखाय बैसागु आरो दमासि दमासिखौ जोङो मागो दानाव फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ बैसाग दानाव बैसाग दाननि एक तारिकआव जायखौ जों बैसागु होन्नानै बुङो दमासि बे फोर्बोनि सानाव जोङो दमासि फोर्बोनि सानाव जोङो जेनेबा जानाय लोंनायनि फोरबो हिसाबै दमासिखौ फालियो जेरैनोखि फिथा एन्थाब लारु सौराय बायदिसिना जाग्रा मुवाजों न'आवनो गावनि आखायजोंनो बानायनानै जों ज' ज' माने जानानै लोंनानै बे फोर्बोखौ जों फालिनाय जायो माबा दमासि दाननि दमासि फोरबोनि संक्रान्ति दिनाव जोङो जेनेबा मोनसे नियम दं बर'फोरनिआव जेनेबा बिफां लाइफांआवहाय माने जिगाब खानाय जिगाबखौ माने बिफांआव खाथेयो मानोना गोदोनि आरो आरो बिफांआवल' नङा माने बिफांआव खाथेयो आरो बाख्रिआवहाय माने मोसौनि खिजों जों सान अखाफोर आखिनानै बेखौहाय सोरगिदिं लिरनानै बाख्रिखौ खाथेयो गोदो गोदायनि बर' बोराय बुरिफोरनि फोथायनाय जे बे दिनाव बेबायदि नियमखौ फालियाब्ला माने दमासि जानानै बिफांफ्रानो फिथाय थायनो बावो बेनि थाखाय जों बिफांखौ माने खाथेनानै दोन्नांगौ जिगाबजों बेबायदि फोथायनाय दं आरो आरो ओमफ्राय दमासि जानाय लोंनाय जोंनो जोङो बे फोर्बोखौ फालियो फिथा एन्थाब लारु सौराय बायदिसना एउनानै बयनिबो लोगोफोरनि माने मिलायनाय लोगोफोरनो न'आव थांगोन बेखौबो लेंबोगोन बेबायदियैनो जों ज' ज' जालायलायनानै फालियो आरो बेनि उनाव बैसागु बैसागु होन्नानै बुङोब्ला बैसाग दाननि नि एक तारिकआव फालियो संक्रान्ति बैसाग दाननि बैसाग एक तारिकनि सिगां दानखौ जों संक्रान्ति होनना बुङो बे दिनाव जोङो मोसौ थुखैनाय हाबा फारिखौ मावो मोसौ मोसौखौ जों दैसायाव लांनानै थुखैयो दैसा गैयिफोरा न'नि दै दैखरनि दैजोंनो थुखैयो आरो थुखैखां आरिखां बेखौ माने हांगारनि दागोगा दागोजों माने दागायनानैहाय गाब गायो आरो लाव फान्थाव आरो बायदिसना फिथाय सामथाय बे मेगं फिथायनि माला सुनानैहाय गानहोयो बे आरो संख्रान्थिखालि माने मोसौनि फालिनाय दं आरो बैसागु एक तारिक होन्नानै बुङोब्ला बैसागु होनोब्ला एक तारिक खालि जोङो फुंनि समावनो दुगैस्रां लोबस्रां गावनि न'आव बाथौफ्राव न'नि साथि सावो साथि सावखांनायनि उनाव न'खरनि गाहाय बिमा बिफाफोरखौ जों खुलुमो सन्मान होयो बेबायदिनो जों गिदिरफोरखौ खुलुमो आरो उन्दैफ्रा जोंखौ खुलुमो बेबायदिनो गिदिरा उन्दैनो बोर जासियो आरो उन्दैआ गिदिरनिफ्राय खुलुमनानै बोरखौ लायो बेबायदियैनो जोङो बै बैसागु आरो दमासि सानफोरखौ बेबायदियैनो जों फालियो आरो बैसागु दिनाव बेनि बे एक तारिकआवहाय बेबायदि खालामखांनाय उनाव गावबागाव आं गिदिरफोरा गिदिरफोर लोगोजों आरो उन्दैफोरा उन्दै लोगोजों ज' ज' मोसायै दामै देमो बेनि रंजायो माने बयनिबो न' न' थांनानै रंजायो मोसायो बेबायदिनो जों रंजा खुसियै बैसागु फोर्बोखौ फालियो बिदिनो दमासि आरो बैसागु फोर्बोखौ जोङो फालिनाय जायो